दाथ' माइ गायनाय सौफैबाय ना बोथोरा दाबो बिरात गरम अखाबो हाया हाया खोथियाखौनो दाबो फोजोबनो मोनाखौ गायनाय बोथोरा सफैबाय आरो गायनाय बोथोरावथ' थांनोसै आरो मालाबानि समाव दैबानाया हुर माबानानै गायखानायफोरखौनो लोमजोबनानै गायखानाय माइखौ सेवहोजोबगोन बेबायदि जायो माब्लाबा माब्लाबा देग्लायबो दाबो गायनोनो मोना माइखौनो हनै

फुंआवनो सिखारनांगौ जायो तिनथासोआवनो सिखारनानै न'खरनि खामानि मावस्रां मुस्रां जों दाथ' मोसौ हालजोंहा हालेवला ट्रेक्टर ट्रेक्ट'रनिसो माबा जाहैबाय ओमफ्राय दा फुंआवनो मावस्रांनानै थांनांगौ जायो संनानै खावनानै हालबारियाव दुब्लिबारियाव ओंखाम बानलु बाथोन सामब्राम बानलु देलायनानै ओंखाम गुदुं आलि खोनायफोरनो खोथिया फुनायाव जालाङो आलि खोनायफोरनोबो लाङो ओंखाम गुदुं संनानै फुहैनाय गायनाय फुनायाव बिरात देहाफ्रा सिनस्रि सालाङो सान्दुंआबो सान्दुं जि दुंखावो होमबाबो मावनानै मावनांगौ जायो दैबाना लोमबाबो खहा थाका फैसा बहुत खरसा जायो खहा जायो गोबां साराय पास बिगा दस बिगा पनद्र' बिगा गाहाम गायो लोमजोबनानै गासैबो सेस खालामखायो मोना एसेबो थाया गायगोदानावनो लोमजोबो लोमबाथाय गैखाला एखनबा बोसोराव बिदिनो लोमो आरो एखनबा बोसोराव मोनो मोजाङैनो बिदिनो लोमो बिरात लस जायो